हैलो हां जी नमस्ते भैन जी होर केह् हाल ऐ बस ठीक तुसें फोन कीता कोई कम्म हा सारियां में ते अपने कोला सारियां शैल पाई दियां हियां सगुआं में जेह्की सबेरै पकड़ियां हियां ओह् में तुसेंगी पाई दित्तियां हियां चलो केह् करना में ते अपने कोला ताज़ियां हियां पाई दियां केह् पता मुड़े नै कोई इक्क अद्धी बिच खराब पाई ओड़ी चलो कोई गल्ल निं चलो कोई खाई बमार निं होआ ओह् कोई गल्ल निं में ते ध्यान रक्खगी अच्छा होर ताज़ियां भेजी ओड़नी आं घर चलो कोई कोई गल्ल निं चलो कोई गल्ल निं इक्क बारी होई गलती दूई बारी में ध्यान देगी चलो कोई गल्ल निं ठीक ऐ ठीक ऐ